موجودہ حالات میں سب سے زیادہ مؤثر تشہیر کا طریقہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ نگیٹوٹی ہے کہ اگر آپ کچھ ہیں کوئی نگیٹوٹی بات کریں یا ان پاپولر اوپینین جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کا اظہار کریں تو آپ بہت جلد مشہور ہو سکتے ہیں لوگ آپ کو جان سکتے ہیں یا کوئی چاہے کوئی غلط بات ہو یا صحیح بات ہو جو عموماََ رائج ہو آپ اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کرتے ہیں عوام کے سامنے کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں آپ تو آپ ایک پل سے دو پل کے اندر مشہور ہو جائیں گے اور لوگ آپ کو جاننے لگیں گے میرے لیے یہ تھا کہ لاسٹ ٹائم جب یو پی میں بی جے پی کی گورمنٹ آئی تھی تو اس وقت میرے شہر کے اندر کچھ مسائل ہو گئے تھے تو اس میں میں نے ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ایک رائے دے دی تھی جو لوگوں کو عموما پسند نہیں آئی تھی اس وجہ سے لوگ ناراض ہوگئے تھے اور لوگوں نے مجھ کو بہت زیادہ جانا تھا تو وہ میرے لیے کسی ایک اشتہار سے کم نہیں تھا تو